अॻे सालु ॾियारियुनि जी छुटियुनि में मां कश्मीर वई हुअमि जीअं त अॼु ताईं सिर्फ़ु ॿुधो हुओ की कश्मीर असांजे हिंदुस्तान जो ताजु आहे पर वञण खां पोइ त सच में इहो अनुभव बि कयो की कश्मीर असांजे हिंदुस्तान जो ताजु आहे छो त छा त हुतां जा रस्ता छा त साफ़ सफ़ाई छा त

बर्फ़ सां ढकियलु पहाड़ ईअं पियो लॻे की हिकु काई मथां कंहिं अछी चादर विझी छॾी आहे जेका पई चिमिके थी बर्फ़ खे मज़ा बर्फ़ जा मज़ा वठण लाइ त केतिरा ई पहाड़ असां मथे चढ़ी वियासीं

उन मंदर खां मथे चढ़ण खां पोइ त सॼी कश्मीर जो नज़ारो पियो नज़रु अचे त ईअं पियो लॻे की असां त हिंदुस्तान जे हिकदमि ऊचाईअ ते बीठा आहियूं जिता असांखे सभु हेठि नज़र थो अचे ॾाढो ई बहितरीनु ॾाढो ई सुहिणो नज़ारो हुन खां पोइ हुतां जा जेका दल झील आहे उहा झील बि ॾाढी बहितरीनु जंहिंखें इहे चवंदा आहिनि की राजा महाराजाउनि जे जॾहिं अंग्रेज़ हुआ राजा महाराजा

पुराने ज़माने जा जिते जॾहिं राजा महाराजा रहंदा हुआ हुन तरह जा ठहियलु आहिनि उन में रहण खां पोइ त वाक़ई हीअ पियो फील अचे की असां त कंहिं राजा महाराजा जे टाइम में पहुची विया आहियूं हुतां जा माण्हू बि ॾाढा ई सुठा ॾाढा ई मददगार सही राह ॾेखारणु वारा माण्हू इहे त असांजी कश्मीर बंदि हुई हेतिरा साल छो त हिंदुस्तान पाकिस्तान जूं लड़ाइयूं पियूं हलनि पर अगरि जीअं बंदि न हुजे आहे त असांजो कश्मीर अञा ई वधीक बहितरीनु वधीक ई सुठो थी चुकियो हुजे हा छो त जेको बंदि हुओ त ओतिरा साल असांजी कश्मीर पुठियां थी हले अहिड़ो को बि डप न हुओ कश्मीर वञण खां पोइ असांजे हिंदुस्तान जे तरफ़ां सरकार जे तरफ़ां

यात्री टूरिस्टियुनि लाइ त ॾाढी ई सुठी आहे हिकदमि टूरिस्ट उते सभु सेफ आहिनि उते चपे चपे ते मिलेटरी बीठी आहे कंहिं बि ॾकण जी ॻाल्हि कोन्हे को बि ईअं डप वारी ॻाल्हि कोन्हे उतां जा माण्हू बि ॾाढा मददगार आहिनि ऐं हुतां जी मिलेटरी बि ॾाढी ई

जवान बीठा आहिनि जेके असांजी रक्षा जे लाइ उते तैनातु कयां विया आहिनि ॾाढी ई सुहिणी जॻहि ॾाढी ई सुठी जॻहि सच में कश्मीर असांजे हिंदुस्तान जो ताजु आहे